میں اپنے باغیچے میں اگنے والے پھولوں کا بہت منفرد استعمال کرتا ہوں انہیں توڑ کر کے اپنے پڑوس کے غیر مذہب ہندوؤں کے وہاں دے دیتا ہوں جسے وہ مندروں میں بھگوان کو چڑھا کر کے بڑا خوش ہوتے ہیں جس سے مجھے بھی بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے اسی طریقے سے میں اپنے باغیچے کے پھلوں کا استعمال بھی کچھ الگ کرتا ہوں پھلوں کا جب سیزن آتا ہے جب اس کو توڑ کر کے اکٹھا کرتا ہوں پھر اسے میں اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں تقس برابر تقسیم کرتا ہوں اس کے بعد ایک چھوٹا موٹا پروگرام کرتا ہوں گھروں میں سب کو بلاتا ہوں اور پھر وہاں جو ہے پھل کی ایک اچھی سی نمائش کرتا ہوں اور سب کو جو ہے دعوت کے ساتھ میں پھل بھی پیش کیے جاتے ہیں جسے کھا کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے کو بھی بہت خوشی محسوس ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ جو بچ جاتے ہیں وہ اپنے باہر نکال کر کے غریبوں میں جو تقسیم کرنا ہوتا ہے کر دیتا ہوں ما شاء اللہ اپنے وہاں جو ہے پھلوں کی بہت زیادہ پیدا واری ہے بہت زیادہ پیدا واری ہے